हम सुपौलसँ एक टेम्पूसँ सुखपुर आबै छलहुँ ओहि गाड़ीपर हमर जे छै से बैग रहै ओ बैग हमर जे छै से गाड़िएपर छुटि गेल हम सोहे सोह घरपर गेलहुँ घरपर गेलाके बाद स्मरण आएल जे हमर बैग छुटि गेल बैग हमर गाड़िएपर रहि गेल तखन हम ओहि गाड़ीवलाके टेम्पूवलाके फोन कएलहुँ जे बाबू हमर बैग गाड़ीपर छुटि गेल अछि हमर बैग कोना भेटतै ओकर पता लगाकऽ हमरा बैगके उपर करैके बेबस्था करऽ हमर बैगमे बहुत सारा समान छै बैग उपर कऽ दै